उतरप्रदेश में इलाही तरह जी शिल्प कला कला शैलीयां उभिड़नि थियूं ऐं सभिनी जी अलॻि अलॻि विशेषताएं आहिनि हुन में हिक कला शैली आहे तव्हांजी चिकिन कारी जेकी कि लखनऊ जी इलाही फ़ेमस आहे प्रसिध्धी आहे हुनखे इलाही और उहा सिर्फ़ु भारत में न भारत जे ॿाहिरि बीं और इन्ही लाइ और इलाही हूअ उन्हीअ जो नालो आहे लखनऊ न और देश जे ॿाहिरि बि हुनजो नालो आहे